हय डिजिलॉकर सारको सारकेल्लो आनी आरोग्य सेतू आनी भीम यू पी आय अशे तरेचे ऍप्स हांव वापरतां डिजिलॉकर वापरतां कारण तो एक पपझ जो म्हाजो पर्सनल म्हज्या पर्सनल क्लावड स्टोरेज स्टोरेज क्रियएट करून तातूून म्हाजे जे इम्पॉर्टंट डॉक्युमँट्स आसा ते ड्रायवीहींग लायसन्स म्हणा आधार कार्ड म्हणा म्हजो सगळ्यो ग्रॅज्युएशन एज्युकेशनल सर्टिफिकेट्स म्हणा हे सगळें ते एक क्लावडान स्टोर करून दवरता आनी तें सेफ आसा दुसरें म्हणल्यार आरोग्य सेतू हो कोविड नायनटीन जेन्ना आयलो त्या टायमार हो आरोग्य सेतू ऍप गोवर्मेंटान तयार केल्लो आनी तो म्हाज्या म्हज्या वॅक्सिने वॅक्सिनेशनची माहिती आनी म्हजी हॅल्थ की म्हणजे कोवीड नायनटीन पॉजिटीव की नॅगेटीव आसा हाची म्हायती तो दवरता